हाँ भइया हम जो है आपसे ऑनलाइन जूता मँगाए थे वो जूता हमारे साइज़ में नहीं है बड़ा है उस जूते को आप हम वापस कर रहे हैं और हमारा पैसा हमारे खाते पर वापस कर दें हमको आपके जूते नहीं चाहिए क्योंकि हमारे साइज़ में नहीं है हमें पैसा हमारा वापस कर दो